हमारे प्रयागराज में क्या क्या होता है यहाँ प्रयागराज मे गंगा जमुना सरस्वती का धाम है वहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते है स्नान करने स्नान करके बहुत धन्यवाद बोलते हैं बगल में साइड मे उधर हनुमान जी का मंदिर है उसको उसको बड़े मन बड़े हनुमान जी बोलते है फिर बगल में किला भी है किला में सारे देवते देवता दानी रहते हैं सब घूमने जाते हैं घूम ठहर के सब लोग देख के बहुत उत्सव मानते हैं फिर उधर से आके फिर लोग आते हैं इधर हमारे प्रयागराज में रामनगर माता रानी का शीतला मैया का मंदिर है मंदिर से घूम टहल के वह पे बहुत सारा मेला लगता है सोमवार सोमवार को बहुत ज़्यादा गति होती है और सब लोग आके वहाँ पे दर्शन पूजा करते हैं मनोकामना माता रानी सबका पूर्ण करते हैं और फिर आगे आके इधर हनुमान जी का मंदिर है आउता महावीर पर मावता महाबीर हनुमान जी का मंदिर है वहाँ भी सारे झूला लगे है और फिर इलाहाबाद प्रयागराज में झूला है झूला है और सारे पार्क हैं सब घूमते टहलते हैं वहाँ पे हई सब लोग जाते आते हैं और वहाँ से सब फिर घूम टहल के इधर आते हैं फिर हमारे प्रयागराज में एक कोट है हाँ हाई कोट है में उसमें सब जाते हैं तो अपना केस मुकदमा जिसके है जिसका वो सब लोग जाते हैं सारे वकील लोग बैठते है वहाँ पे जज भी रहता है भाई जिससे पक्ष में जो आता है वही करता है वहाँ पे भी बहुत सारा भीड़ रहता है और फिर आके हमारे इधर हम लोग चौरासी गाँव में रहते हैं इधर खेती बाड़ी का सब है गंगा मईया भी है गंगा स्नान होता है सब लोग गाँव में रहते हैं हम लोग के जने मामें हम लोग रहते तो गाँव में कहीं जल का स्थान नहीं था हम लोग गंगा स्नान करते थे गंगा में नहाना धोना कपड़ा धोना पीना का तक पानी आता था वहाँ से किसी जगह इधर पानी नहीं था सब बारिश हो ठंडी हो गर्मी हो वहाँ से जल लाया जाता था घर में वही इस्तेमाल होता था पानी पीने का खाना बनाने का सब कुछ उसी से होता था